اردو زبان شیریں زبان ہے میٹھی زبان ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہر ہندوستانی رہنے والا جانتا ہے کہ اردو زبان کے اندر مٹھاس ہے اردو زبان اپنے اندر چاشنی کو لیے ہوئے ہے تو جو لوگ میڈیا پر کام کر رہے ہیں ان کو اور بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ ان کا تعاون فرمائیں ان کا تعاون فرمائے ان کی حوصلہ افزائی فرمائے ان کو انعامات سے نوازے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی شوق اور ذوق پیدا ہو اور وہ بھی میڈیا پر اردو زبان کی حفاظت میں لگے رہیں اور تعلیمی نظام جو چل رہا ہے کچھ اسٹیٹ کے اندر خاص طور پر اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ نے اس پر غور کیا ہے اور یہ نظام آگے بڑھتا جا رہا ہے نوکری کا بھی وعدہ کیا گیا ہے تو اس کے پڑھانے والوں کا تعاون کیا جائے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے ان کو مناسب تنخواہیں دی جائیں اور ان کو اچھی جاب دی جائے اور پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپ دی جائے تاکہ وہ بھی ذوق اور شوق سے پڑھیں جس طرح ہمارے یہاں انگلش میڈیم ہندی میڈیم ہے تو اردو میڈیم کو بھی چاہیے کہ اہمیت دے حکومت اور اس کے لیے بھی کچھ نوکریاں اور کچھ اسامی رکھے تاکہ اس کے پڑھنے والے وہاں پر لگ جائیں اور وہاں جا کر اردو زبان پر کام کریں اردو زبان کی حفاظت میں لگیں ہندوستان کی ایک روایتی زبان تو چلی آ رہی اردو زبان اس کی حفاظت ہو سکے